جی میں نے گیس بک کیا تھا بھائی موہت گیس والے بول رہے ہیں آپ میں چار روز قبل ہی گیس بک کیا تھا بھائی کل نہیں چھ تاریخ کو ہی بک کیا تھا چھ ستمبر کو جی اور ابھی تک جو ہے پہنچا نہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں گاڑی آ رہی اور گاڑی تو آ رہی ہے انڈین گیس آ رہی ہے ہیلو سر انڈین گیس آ رہی ہے اور بھی لوگ انڈین گیس میں ڈلیوری کیے ہیں وہ لوگ کی گیس آگیے ہیں تو آپ ان لڑکے سے پوچھیے کہ بھائی اس نام سے گیس ڈلیوری کیا اس کا گیس ابھی تک پہنچا نہیں چھ ستمبرکو یہ کھوڑا کالونی جی یہ دلی میں پڑتا ہے گلی نمبر سات ہے جی جی بہت شکریہ ہوگا بہت دقت ہو رہی ہے بھائی جی جی اوکے اوکے سر